रांदप हे म्हाका म्हाज्या मम्मी कडसून शिकों शे जाला म्हाका कित्याक म्हाका अशें खावपाक खूब आवडटा तशें म्हाका करून करून अहे दुसऱ्यांक घालपाक सुद्दां आवडटा आनी हांव करता बीन खूब रांदपाचे कितें कितेैं पण एक एकदा म्हाजे कडेन जाता एक एकदां जायना लॉकडावन आसले तेन्ना अशे खूब कितें कितें शिकलां हांव रांदपाक युट्यूबार पळोवन हांवें खूब रेसिपी केल्लेल्यो जश्यो की मिल्क केक केल्लेलो पुडींग केला बिरयानी शिकला हांव करपाक आयस्क्रिम सुद्दां करता इल्ली इल्ली केन्ना केन्ना मागीर केक बी शिकला हांव अशे बर्डेग सुद्दां हांवें भयणीचो म्हाज्या केक बीन केला हांवें स्ट्रोबेरी केक केला चॉकलेट केक केला आनी एक मम्मीय म्हजी अशी रव्याचे बीन केक करता सो ती म्हाका शिकयता करपाक बीन ती म्हाका सांगता की रांदपाक शिक रांदपाक शिक अशे सांगून सांगून ती म्हाका तिणें म्हाका मोटीवेट केला सो आतां हांव रांदपाक शिकला इतलेय बी बरें जायना म्हजे कडेन पण तरी पण हांव रांदता ट्राय करता रांदपाक आजुनूय हांव अश्यो रेसीपी नव्यो नव्यो पळयतां अशे ना की हांव पळयना पळयता इंस्टार पळयता युट्यूबार पळयता म्हाका असो पनीर बीन खूब खावपाक लायक आवडटा म्हाका पनीर खूब म्हाका पनीराच्यो सुद्दां रेसीपी खूब आवडटा चिकन बिरयानी केल्यार अशी घरांच्या लोकांक खूब जाणांक आवडटा आमगेर हांव खाता मम्मी खाता म्हजी भयण खाता एकदा म्हज्या म्हटल्यार आमगेर एकदा म्हाजे फ्रेंड्स येल्ले तेन्ना सुद्दां तेंच्यानी चिकन बिरयानी टेस्ट केल्ली ती बीन म्हण लागली बरी केल्या म्हणून तुवें चिकन बिरयानी सो तेंच्यानी म्हाका म्हटले दोनदा तिनदा अशें करपाक सुद्दां लायल्या करून एकदा कितें करून दिलीं तांकां हांवें आनी एकदा म्हजी सारकी तशी बॅस्ट जाल्लेली दुसरे फावट मात्शी अशीं कमी जाल्लेली टेस्ट पण तही खावपाक बरी लागली ती आनी म्हजो एक फ्रेंड आसलो ताका ती खूब आवडली तो म्हाका असो सांगीत आसता की केन्ना बिरयानी करून दिता तूं केन्ना करून दितले हांव ताका सांगता करून दिता दिता करून बट लास्टाक टायम गावना आनी उरता तरी पूण म्हाका अशे मम्मी भशेन म्हाज्या खूब कितें करपाक शिकूंक जाय अहे ए टू झेड रांदपाक शिकपाक जाय म्हाका कडी म्हाका कळटा रांदपाक शितूय रांदता भाजी बी तशें बारीक बीन तशे करता तहेत आतां तूं रांदता रांदता तुवें किचनूय तूजे निट दवरपाक जाय क्लिन दवरपाक जाय सो तूं किचन तुजे क्लिन दवरीत जाल्यार तुजे सगले बरें जातले तहेत रांदतना तुवें प्रिकोशनसूय घेवपाक जाय की तूं बाबा आतां गॅशी कडेन आसा सो तूं वांगडाच कशें सांबाळटले धुवन अशें एका सायडीक तुवें तव्याचेर कापां दवरल्या दुसऱ्या सायडीक चपात्यो करता जाल्यार तूं कशें वांगडात मॅनेज करतले हेवूय तुवें काळजी घेवपाक जाय मागीर तूं कशें जेवण सजयता प्लेटींग बी करता हेवूंय आसता इंपोर्टंट एक एकठांय आसल्या कारणान तूं वांगडाच कशी चार डिश वांगडात कशें करतले हेवूंय इंम्पोर्टंट आसा हेवूंय तूवे करपाक जाय सो तशेच उजो लागूंक जायना तुका सो तूं ताका ती अहे पयस रावपाक जाय गॅशी कडेन मातशे गॅशी कडेन फकाणां कशी करपाची ना